हैलो तव्हां कैब ड्राइवर था ॻाल्हायो हा मां चेंबूर मां थी ॻाल्हायां त मूंखे तव्हांजो नंबर प्रायर बुकिंग एप मां मिलियो त मां तव्हांखे कॉल कयो हा मूंखे कैब बुक करणी हुई पुने खां चेंबूर ताईं सुभाणे लाइ हा त टे माण्हू आहिनि त हुनजे हिसाब सां मूंखे बुकिंग करणी हुई हा मां तव्हांखे सॼी लोकेशन ऐं फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर सभु ॾेई छॾिंदमि तव्हांखे बसि पुने वैष्णो देवी मंदर खां लोकेशन ताईं वैष्णो देवी मंदरु हुतां खां पिकअप करिणो आहे हा त मां तव्हांखे हाणे लोकेशन त मोकिले छॾिंदमि पो सुभाणे वरी मां तव्हांखे हिकु लाइव लोकेशन बि मोकिलींदमि त तव्हांखे कंफ्यूजन न थिए हिन करे त मां डिरेक्ट टाइम ते पहुची वञो हिन करे हा त मूंखे तव्हां प्राइज़ ॿुधायो केतिरो लॻंदो ऐं केतिरो टाइम तव्हां वठंदव हितां ताईं अचण लाइ हा टे हा टे कलाकु त लॻंदा ई आहियां ठीकु आहे पोइ केतिरा लॻंदा बसि पं पंद्रहं सौ पंद्रहं सौ ठीकु आहे हलंदो ठीकु आहे पंद्रहं सौ में सॼो हुनजे घर ता वठी असांजे घरु ताईं ड्रॉप करणु खपे ठीकु आहे हा त तव्हां बुक करे छॾो ऐं कॉन्टेक्ट नंबर बि इहे वारो मां ॾेयां थी खणो हा हा हिकु हिकु ॿ हिकु सत टे चारि सत अठ हिकु हा इहे कॉन्टेक्ट नंबर सेव करे छॾो ऐं मुंहिंजो बि नंबर सेव करे छॾो मां तव्हांखे सुभाणे वरी कॉल कंदमि ऐं हाणे तव्हां बुकिंग करे छॾो मां एडवांस पेमेंट करे थी छॾा हा तव्हांजो इहे ई नंबर आहे एडवांस पेमेंट जे लाइ ठीकु आहे तव्हां हा त मां हिन नंबर ते तव्हांखे एडवांस पेमेंट थी करे छॾां सॼी पेमेंट मां सुभाणे कंदमि ठीकु आहे हा ठीकु आहे पोइ तव्हां बुक करे छॾो हाणे हा ठीकु आहे पोइ रखां थी हा जय झूलेलाल